हिन सुवाल जे अंदरि जेको व्याकरण आहे सरलथा बई जैसी तक़निकी पहलूंओ साथ लेखक के रत्नामात्क पक्ष में कैसे संतुलित करते है सभ खां पहिरां मां हिक सौ टका हिते की ॻाल्हि शेयर कंदुसि मां असांजे जूनागढ़ में असांजो सिंधी स्कूल हूंदो हुओ त कंहिं वक़्त में यारहं दर्जे ताईं ओल्ड एसएससी असांजे त ओल्ड एसएससी चवंदा हुआसीं ओल्ड एसएससी जो हिते हूंदो हुओ तंहिंमें असां सिंधीअ मना सम्झो न सिंधी मीडियम में ई पढ़ियल आहियूं

ऐं रही ॻाल्हि जेको लेखन ऐं जेको आहे लेखक तरीक़े पाण इहो जेको आहे मां कम न कयो न को एतिरो मां हिनमें वियो हुयुमि व्याकरण धंधे जे करे छोजो हीअ लेखक जेके लिखनि था उहेई व्याकरण ऐं संचल सलंचना जो हुने टैक्नीक जे बारे में चई सघनि था मुक पर मां हिक सौ टका चवंदुमि जॾहिं खां वटी यूपीएसी जे अंदरि मां सिंधी विषय करे निकितो आहियां असांजा ॿार सिंधी विषय रखी करे सिविल सर्विस पास कनि ऐं सिविल हुन वॾनि औहिदन ते पूजनि हुन करे मां हीअंर हिन रत्नामतक जेको आहे जेके घणा ई लेखक आहे या कोर्स आहिनि या जेके आहिनि भाई सम्झो घणा ई आहिनि सिविल सर्विस जे अंदरि जेके पंथ भाई ग्रामर जे बारे में जबरदस्तु हुनमें आहे सठ मार्कुनि जी ग्रामर पुछी वेंदी आहे तंहिंखां पोइ घणेई आहिनि गोविंद माल्ही जा आहिनि हुओ भाई चहोमि तंहिंखां पोइ ॿिया घणनि चाले हू त हुनमें कोर्स आहिनि जंहिंजा असां किताब पढ़ी करे ॿारनि खे हुनजे बारे में असां प्रोपर गाइडैंस परमायती ॾींदा आहियूं पर रही ॻाल्हि जेको भाई रत्नामतक पक्ष जेके असां संतुलत करे की जाती है हुनजे बारे में रत्नाक लिख या कोर्स मां कयो कोन्हे पर हुनजे बारे में मां कंहिंजा पढ़िया आहिनि घणा ई लेखक दोस्तु हुयण करे मां हुननि जा घणा ई कोर्स पढ़िया आहिनि पर मां खु़दि कोन्ह लिखियो आहे पर मां एसएससी जे अंदरि सिंधी विषय जे अंदरि प्राइज़ विनर आहे ऐं प्लस हीअंर सिंधी विषय ते ई मां सिविल सर्विस जा ॿार पास करे अॻियां अचनि हुन लाइ मां कम कंदो आहियां ऐं हीअंर मां हुनजो व्याकरण थियो ऐं भाई शाह सचल ऐं तंहिंखा पोइ अबदूल बराबरि तंहिंखां पोइ सामी हुनजा जेके बैत आहिनि हुनजे बारे में बसि ॿारनि खे चङो घणो कुझु सेखारींदा बेवस थियो किशन चंद बेवस थियो तेंहिंखां पोइ अर्जन हासिद थियो तंहिंखां पोइ अहिड़ा घणा ई लेखक आहिनि जंहिंजा कोर्स जे अंदरि किताब आहिनि हुने जा बैतल आहिनि हूअ असां हुन ॿारनि खे सेखारींदा बि आहियूं ऐं हुन ते चर्चा विचारम बि कंदा आहियूं ऐं जिथे रही ॻाल्हि असांखे जरूरत पए थी बई कुझ गाइडैंस जी पंहिरां अॼ बि असां वटि जूना जेके आहिनि जीअं असां वटि तव्हांजो जेठो लालवाणी आहे ऐं कंहिं वक़्त में असांजा रवि टेकचंदानी दिल्लीअ में वेठा आहिनि जेके एनसीपीआ जा डायरैक्टर आहिनि इहे जेके आहिनि सिंधी विषय ते त असांखे जरूरत पवंदी आहे त हुननि खां बि थोरी कुझु सलाह पुछंदा आहियूं त हे त ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त अ अहिड़े नमूने सिंधीअत कायमु रहे ऐं सिंधी विषय सिंधीअ खे पकिड़े रखूं सिंधी असां पकिड़े रखंदासीं जंहिं समाज जी भाषा बची उहो समाज बचंदो उहो ॻाल्हि सही आहे अॼ बि सही आहे सुभाणे बि सही थींदी त हीअ जेको पाण कोशिशि तव्हां करे रहिया आहियो तव्हांखे नमस्कार आहे त असां सिंधीअत बचायण जी जेके तव्हां पैहल कई आहे मां सच्चे दिलि सां तव्हांखे नमस्कार कयां थो